असांजे राज्य में घुमण लाइ माता जो मढ़ आहे नारायण सरोवर आहे कोटेश्वर आहे झूलेलाल तीर्थु धाम आहे लखपत जो गुरुद्वारो आहे जाम सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि जेके घुमण सां पाण खे मन खे शांती थी मिले ऐं चवंदा आहिनि की लखपत जे गुरुद्वारे में गुरुनानक देव पाण रही चुकिया आहिनि त माना भॻवान हिते रहिया हुजनि उहा केतिरी शांती कीअं सुठी जॻहि हूंदी उते त अचण ठहे थो सभिनि जो अचो असांजो कच्छ घुमणु